अगर अस इं'दे कन्नै कंपैरिजन करचै ना डिस्ट्रिक दी बड़ी डवैल्पमैंट होई ऐ डे बाई डे रियासी डिस्ट्रिक इक टूरिस्ट प्लेस ऐ इत्थै बाह्रूं दूर दूर दा यात्रू जेह्ड़े न औंदे न और इत्थै मंदर बड़े न ते कन्नै माता वैश्नो देबी मंदर ऐ फिर नौ देवियां न फिर शिवजी दे मंदर न ते डे बाई डे डिवैल्पमैंट होआ दी ऐ रोड़ बी कनैक्टिविटी अच्छी होआ दी ऐ सरकार बड़ा पैसा खर्च करै दी ऐ इनफरास्ट्रक्चर दी बी डिवैल्पमैंट होऐ दी ऐ इंटरनैट्ट कनैक्टिविटी बी ठीक ऐ बैंकिंग फैसिलिटी बी इत्थै बड़ी अच्छी ऐ ऐजुकेशन इन्स्टिट्यूशन बी बड़े खुह्ल्ले दे न इत्थै ते अग्गें पिच्छें जेह्ड़े न लोग रौंह्दे ना इ'नें ई बड़ा ई फायदा ऐ एह्दे कन्नै क्योंकि इ'नें ई रोजगार मिलदा रोजी रुट्टी मिलदी ऐ जेह्ड़े बाह्रूं औंदे टूरिस्ट इत्थै आह्नियै खंदे पींदे ते इत्थै उं'दे रैस्टोरैंट न और रियासी च लोक छोटे छोटे बपार बी खोह्लै दे न जि'यां कोई चार बनाने दा बपार खोह्लै दा कोई बर्फी घर बनांदा ते टूरिस्ट बी इत्थूं लेइयै जंदे ते उ'नें ई इनकम होंदी ऐ ते एह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ एह्दे कन्नै उस डिस्ट्रिक दी उस रिजन दी डिवैल्पमैंट होंदी ऐ जित्थै टूरिस्ट बाह्रूं बाह्रूं औंदे न ते पैसे खर्च करदे न ते सिनरी दे प्वाइंट आफ व्यू कन्नै बी रियासी डिस्ट्रिक बड़ी गै सुंदर ऐ अजें प्हाड़ें दे बिच एह् जेह्डा ना विलेज एह् पूरी डिस्ट्रिक जेह्ड़ी ऐ प्हाड़ें दे बिच बस्सी दी ऐ जेह्दे कन्नै केह् ऐ कि एह्दा क्लाईमेट बी बड़ा अच्छा ऐ और टूरिस्ट ई अट्रैक्ट करदे न और टूरिस्ट इत्थै औंदे न और कन्नै ना एह् और इनकम लोंकें दी इनकम दा एह् जरिया ऐ